دہلی میں پسماندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسکالر شپ دی جاتی ہے جس سے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کر سکیں